औ दङ बिदिनो मुला लाफा दुन्दिया बेसर लाइ जिंखा फोरला दंजोबो नों माखौ नांगौ मैथाबो दं औ दङ लांफै खाजोबबाय सायजोबबाय रेदि खालामबाय मुथा खाबाय ओरै मनायाव सोखाजोबबाय ओमफ्राय नों मा टाइमआव लांफैगोन औ फानहैगोन थिनथायावसो थाङो आङो औ देलायगोन मागोन देरि जायोना मैगंखौ लांफैनो लांफैदो होम्बालाय बेफारि लांफैया आं हाथाइआवसो लांगोन लांफैदो दखानावनो ओमफ्राय नों खयथायाव लांफैगोन दा टाइम जाबा फैदे ओमफ्राय आंबो टाइम जाबा ओंखारनांगौ देलायनांगौ दुगैनांगौ आरामनो साफा सुफा थांनांगौदा दखानावबो जि दिरि जायो न'नि खामानिबो मावनो मोना

माबानानै दा लांफैदो आं माबा फानो दस थाखानि फानो आं खाजोबबाय दस थाखा मुथानि फानो आं दुन्दिया लाफा गासिबो मैथायाबो दस थाखा मुथा मैथायाबो दस थाखा मुथा ओमफ्राय बेसर मैगंआबो औ दस थाखा फागा बेसर मैगंआबो लाइ मैगंआबो दस थाखा फागा गासिबो दस थाखा फागा जागोन दस थाखा दस थाखा गोजा

दा फैदोल' नोङो रेदि जानानै दे